गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोम सिबिनाय आरो फोथायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै जों साननो नांगोन मानोना जेराव फोथायनाय दं बेयाव सिबिनाय दं जेराव सिबिनाय दं बेयाव गोजोननाय दं बिनिखायनो रंगलि साननो दै गथायनाय खर'आव फोथा थुनाय गोथार खुन्दुं गाननाय फुजानि थाखाय मन्दिराव थांनाय दरगाहयाव थांनाय जायालासिनो थानाय रजा आरो गोबां गुबुन धोरोमनि हुदाफोरा बेखौनो फोरमायो दि जाय हारिनि सानस्रिजों थाङोब्ला जाय हुदाखौ फालियोब्ला इसोर अबंलाउरिखौ मोननो हायो बिगोमानि खाथियाव गावनि गोसोखौ गथायनो हायो बेवनो गोसोनि गोजोननाया थायो बिनिखायनो गोथार खुन्दुं गाननाय गोथार हाबाफारियाव गोथार जि गाननाय फुजानि थाखाय मन्दिराव थांनाय गावनि गोसोखौ निस्थार खालामनाय फोथारनानै लानाय जायालासिनो थानाय बेयाव फोथायनाया गोबां हाबनानै थायो मानोना जायालासिनो थानायनि गेजेरजों साननो हानाय सख्थि बेनि गोथारथि बेनि खर'नि मेलेमा गुसुयै थानाय बेफोरो गासैबो गावनि फोथायनाय गोसोखौ गोरासिन खालामनो हायो बिनिखायनो आं सानोदि बैफोर हुदानि ओंथिया बेखौनो फोरमायो दि जाय जेखौ गोसो होनानै हास्थायगोन खुलुमगोन सिबिगोन बेखौ जोङो सानसेब्लाबो मोननो हायो आरो बेवहायनो गोजोननाय थायो होननानै बयबो हारिया गाव गावनि नेमखान्थिफोरखौ लाखियो होननानै